अभी ठंडी के सीजन चलती है उसमें जैकेट के बहुत ज़्यादा जरुरी पड़ता और जैकेट तो एक हम खरीदा था तो वो इतना जल्दी फट गया न जिसका कोई नाम ही नहीं है आजकल जो कम्पनियाँ बनाती है न वो मतलब की नाम इतना लंबा लंबा रख देते हैं जिसका कोई हद नहीं है लेकिन वो जब खरीदो उसको यूज करो तो दो से चार दिन में फट जाता है जो कि हमको बार बार खरीदना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा आजकल सामना करना पड़ गया है ये प्रोडक्ट बहुत बेकार देने लगे आजकल आजकल के जितना भी मतलब जैकेट वगैरह आता है कोई भी जैकेट खरीदो दो से चार दिन दस दिन में फट जाते है कहीं कुछ भी हो जाता है कहीं सियन टूट जाते हैं तो कहीं कुछ भी हो जाते हैं तो ये सब आजकल बहुत ज़्यादा चलने लगे बहुत ज़्यादा गलत ये प्रोडक्ट यूज होने लगा इसको कम किया जाए जैसे कि अभी ठंडी लगती हैं तो एक जैकेट ऑनलाइन किया था वो ऐसा घटिया जैकेट दिया है न जिसका कोई नाम ही नहीं है जो कि अभी ठंडी के सामना करना पड़ रहा उसके चक्कर में अगर जैकेट सही देता तो उनको हम एक सीज़न भी अगर यूज़ करता तो अच्छा तो कम से कम रहता न एक सीज़न भी यूज़ करता तो पैसा सध जाता आजकल पैसे इतना महँगा हो गया न कि जिसका कोई जवाब नहीं है लेकिन प्रोडक्ट इतना बेकार घटिया देता है न जिसका कोई जवाब नहीं है